ہندوستانی ملازمت کا بازار اس وقت متنوع اور متحرک ہے مگر اس میں کئی چیلنجز اور مواقع بھی ہیں کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں جن کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں چیلنجز کچھ علاقوں میں بے روزگاری کی شرح کافی زیادہ ہے خاص طور پر نوجوانوں میں کئی ملازمتیں ایسی ہیں جن کے لیے مخصوص مہارتوں کی ضرورت ہے مگر اس کے لیے موزوں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے عارضی اور کنٹریکٹ ملازمتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جس سے ملازمین کے لیے مستقل اور محفوظ ملازمتیں حاصل کرنا مشکل ہوگیا ہے ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کی وجہ سے کئی صنعتوں میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے روایتی ملازمتوں کی جگہ نئی قسم کی ملازمتیں لے رہی ہیں مواقع آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر فری لانسنگ لانسنگ اور ری میوٹ ورک کے مواقع ہندوستان میں اسٹارٹ اپ کلچر تیزی سے بڑھ رہا ہے جس سے نئے کاروباری مواقع پیدا ہو رہے ہیں حکومت کی مختلف اسکیمیں جیسے کہ میک ان انڈیا ڈیجیٹل انڈیا اور اسکل انڈیا ملازمتوں کی تعداد اور معیار کو بہتر بنا رہی ہیں کئی ہندوستانی پروفیشنلس کے لیے بین الاقوامی ملازمتوں کے مواقع بھی دستیاب ہیں خاص طور پر آئی ٹی اور میڈیکل کے شعبوں میں نتیجہ ملازمت کا بازار چیلنجنگ ہے مگر مواقع بھی بہت ہیں اگر آپ اپنی مہارتوں کو بہتر بناتے ہیں اور نئے مواقع تلاش کرتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کرسکتے ہیں